हमरा सबके इलाकामे गावँमे उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक अइ ओइ बैंकमे हमरा सबके गावँके बहुत खाता लगभग लगभग नब्बे परसेन्ट आदमीके खाता छै बहुत नीक सुविधा बहुत नीक व्यवहार व्यवसाय चलि रहल छै बहुत नीक तरहसँ आदमी आदान प्रदान कऽ रहल छथि आओर हमरा सबके लेल अइ ठाम नजदीकमे कोनो बैंकके लोन तोन लेबऽके जरूरत भेल तऽ हमरा सबके दरभंगा या मुजफ्फरपुरमे जाइ पड़ैये जेना कि आई सी आई बैंक भेल एच डी एफ सी बैंक भेल अइ सबमे अप्लाइ करऽ पड़ैये ओइमे अप्लाइके चलते हमरा सबके बहुत दौड़ भाग करऽ पड़ैये हमरा सबके बहुत दिक्कतके सामना करऽ पड़ैए ओइमे बहुत आदमीके लोन होइ छनि बहुतके नहियो होइ छनि फेर निराश भऽ कऽ ओ घर अबै छथि फेर अपने गावँके बैंकमे जेना उत्तर उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक छै ओहीमे आदमी अप्लाइ कऽ कऽ जेना तेना लोनके सुविधा उपलब्ध करबैये अइके बाद जेना की आई सी आई बैंक मुजफ्फरपुर चाहे दरभंगा अही दू जगहपर कोनो ने कोनो तरहे जाय पड़ैये चाहे ओइ ठाम काज हुवे ने हुवे फेर घुमिके वापस आबऽ पड़ैये फेर तकर बाद कोनो हिसाबसँ कोनो भी व्यवस्था कऽके लोन करबै छी ओइसँ हमसब अपन काज करै छी